ہمارے ہندوستان میں بہت اچھا نظام ہے ہندوستان میں پولیس چوکیدار سب ہے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو کچھ لوگ جاتے ہیں سے ہم یہاں پہ مٹر ہو گیا یہ ہو لڑائی ہو گیا تو ہمارے یہاں جا کے فیصلہ کر دیجیے تو پولیش پولیس سے نا ان سے کہتے ہیں جو مطلب ہندوستان میں تو پولیس کو بنائے ہیں سو فری میں کام کرنے کے لیے وہ پیسے مانگتے ہیں کوئی اگلا جاتا ہے ممبر جاتا ہے تو وہ بولتا ہے دو ہزار دو اگلا دے دیتا ہے چار ہزار تو جو زیادہ پیسہ دیتا ان کی طرف سے پولیس بولتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے نا ایسا ہوگا تو غریبوں تو مرا جائے گا جیسے امیر آدمی غریب کو مار دیں گے اور جا کے غریب جائیں گے پولیس کو بولنے کے لیے تو پولیش آئے گا اور جو ہے نا کچھ دیکھ کے چلا جائے گا کیونکہ امیر آدمی تو ان کو پیسہ دے رکھے ہوتے ہیں اور غریب جو انسان ہے وہ کہاں سے دیں گے وہ تو خود مزدور کر کے مزدوری کر کے کھاتے ہیں تو وہ پولیس کو پیسہ کہاں سے دیں گے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس ایسا کر ایسا ہوگا تو غریب لوگ تو مارا جائے گا اور